दो लोग जिनकी फ़ोटो मे को बहुत भाती है एक है सन्देश कादोर और एक है शिवांक मेहता इन दोनों की जो फ़ोटोग्राफ़ी है बहुत अच्छी है और इनको मैं फ़ॅालो करती क्योंकि ये जानवरों की बहुत अच्छी फ़ोटो लेते हैं